जब बहुत दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो पेड़ पौधो का ध्यान कोई नहीं रखता है तो पेड़ पौधो के ध्यान रखने के लिए हम पहले ही उनमें अत्यधिक पानी डाल देते हैं जिससे उनको तीन चार दिन तक हम अगर नहीं भी आए तो उनके अंदर पर्याप्त पानी रह रह सके और नही होता है अगर पड़ोसी भी हमारे कभी कभी पेड़ पौधो को पानी डाल देते है क्योंकि जब पेड़ पौधो को बिना पानी के पेड़ पौधे मुरझा जाते है जिस प्रकार हम पानी बिना नहीं रह सकते उस तरीके पेड़ पौधे भी पेड़ो के लिए भी जीवन पानी ही होता है इसके लिए हमें पेड़ पौधो का ध्यान रखना चाहिए